हैलो हैलो अंकल जी तुसें कताबां रक्खी दियां ओह्दियां एह् एसएसबी दी त्यारी आह्लियां होर केह्ड़ी केह्ड़ी मिगी एह्दी चाहिदी ही अग्निवीर दी अरिहंत दी रक्खी दी तुसें अच्छा तुस परानियां लैने होने ओह् कताबां अद्ध रेट उप्पर

दूइयां मतलब इंया मतलब अंऊ बुक्कां देगा तुसेंगी ते तुसें अद्धा रेट लाना ओह्दा दूई कताब दा आपें ना बुक्कां लेइयै आना थुआढ़े कोल

बस आई जाना कोई थोह्ड़े चिर घैंटे बाद होर कोई समान होग स्टेशनरी दा होर

फाईलां थोह्ड़े न कागज़ पाने आह्लियां डॉक्यूमेंट रक्खने आह्लियां ठीक ऐ आने आं फिर आये